बोलू हँ लतामके गाछ लेबै आमके लेबै लुच्ची लेबै कटहरके लेबै आँय ओ जे हाइब्रिड से बढ़िआँ फड़ै छै ओएह ने लेबै ओ ओ ओ अच्छा ओ कटहरोके लेबै आ अथी आमो कऽ लेबै महोगनी ओ

डेढ़ महोगनी कऽ डेढ़ सए टका ओ आ अथीके आमके कटहरके हँ तऽ ओ आ कटहर हँ हँ लेबै ओ लेबै तऽ बढ़िएँ ने लेबै हँ आ लुच्चीके गाछ की दर पड़ै छै लुच्चीके लुच्ची साढ़े चारि सए ओ महोगनीके गाछ तऽ जे छै ओ खाली बढ़ै छै ओ बड़का बड़का होय छै हँ अच्छा ठीके छै लेबै बा दुआरि पर महोगनीके गाछ लागै छै बाधे आरमे ने लगेतै खेते आरमे ओ खेते आरमे ने लगेतै दुआरि आर पर गाछ बिरीछ थोड़े हइ छै

बात ई हय छै हँ हँ हँ आँय आँय कोन चीज गाछ आइ आब घर जेबै तभिए ने अभी तऽ एतैए छियै

हँ जे बताए हँ बताए देबै बताए देबै लेबै तऽ ओ तब बताए देबै ने हँ हँ ओकरो आरके गाछ बढ़िएँ हय छै लगबैमे बढ़िआँ हय छै दुआरि आर पर रहै छै तऽ